हमरा रुपौली मे जे छै से विवाह के बारे मे अहाँके विवाह के सम्बन्ध मे शुभ काज करै के लेल से नियम छै जे पहिने लड़की बला अबैथ लड़का बला के दलान पर वएह उचित होइ छै वएह नियम छै तऽ लड़की वाला जे छै से हम लड़का वाला के दलान पर अबै छथिन तहन फेर लड़का बला एक बेर गेलथि लड़की के देखलथि पुनः फेर लड़की वाला अयलथि आ दुनू गोटे बैसलथि दू चारि टा समाज बैसै छथिन आ दुनू गोटे आपस मे बिचार केलथि गप केलथि जे अहाँके लड़की पसन्द छथि तऽ जऽ लड़का बला कहै छथिन हँ हमरा पसन्द भऽ गेल छथि अहाँके कन्या सुयोग्य छथि हमरा पसन्द छथि हम हुनका स्वीकार करै छियनि तहन लड़का वाला कहै छथिन जे ठीक छै अहूँके लड़की बला जे हमरो अहाँके लड़का बड्ड पसन्द छथि आ हुनका हमहूँ स्वीकार करै छियनि तहन आब कहू आगे व्यवस्था की हेतै तऽ लड़का लड़की दुनू गोटे कऽ पिता माता कहै छथिन जे आब सिद्धांत कऽ लिअ सिद्धांत कऽ लियऽ